सिनिमाखौ नायोमोन क'क्राझाराव ओमफ्राय लांदां गानखौ नायोमोन गोदो लेंहोर लेंहोर ज' ज' लोगो लोगो थाङोमोन जोङो ओमफ्राय बिसिगि खानाय साब्रियावबो नायोमोन जोङो ज' ज' लोगो लोगो थांनानै थांनानै नायोमोन जोङो लांदां गानखौ खावयै मारि मानि नायोमोन औवानि दालां दंबाबो ज' ज' सिख्लाफोर गोजा लोगो लोगो लोगो लोगो थाङोमोन जोङो खस्थ'बाबो ओमफ्राय गोदोना माबा हिनजावखौ राजकुमारि खालामबा सायनामारखौनो नोलो नोलो सायनामार सिफायजोबनानै गानखौनो गायनो मोनाखिसै लांदां गाना बेबायदि जादों जाबायदां ना आयं